गाज़ीपुर ज़िले में हम लोग के यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं आते हैं और हम लोग मनाते हैं जैसे में दीपावली दीपावली को हम लोग पूरे घर आँगन को फ़र्श है उसको पोछते हैं मतलब जो मतलब आँगन द्वार है जो नहीं फ़र्श है उसको गोबर से हम लोग लीपते हैं उसकी सफ़ाई करते हैं और उसके बाद दीये को धो कर उसको मतलब शाम को हम लोग हर घर द्वार या छत पर मतलब सजाते हैं और बच्चे सब शाम को पटाके फोड़ते हैं और यह जो है और त्यौहार में यह है होली होली होली को हम लोग उसमें भी सब सफ़ाई करते हैं और उसमें है जो कि रंगों से खेलते हैं और बच्चे भी खेलते हैं मतलब अच्छा लगता है खेलने में ये जो है अच्छा त्यौहार है हम लोग एक गाज़ीपुर ज़िले में मतलब यह मनाया जाता है सभी लोग खेलते हैं उस समय फिर लाल पियर हरा गुलाबी सब लोग हो जाते हैं उस समय और एक जो है मकर संक्रांति मकर संक्रांति को हम लोग क्या करते हैं उसमें भी सब सफ़ाई होती है और जो है चावल चावल और वह जो है हल्दी वह सब छू कर नहा कर और छू कर फिर इसके बाद हम लोग जो है मतलब खाना पीना होता है दाना और चूडा भेली सब यह सब खाते हैं और बच्चे भी खाते हैं परिवार में मतलब जितने लोग हैं वे लोग सब खाते हैं मकर संक्रांति को मतलब अच्छे से हम लोग का भी वह भी त्यौहार अच्छे से बीतता है और यह जो है वह छत्त छत्त पूजा है छत्त पूजा को एक तो जो है शादी विवाह की तरह इसमें मतलब तैयारियाँ किया जाता है कि मतलब कोई भी मतलब ऐसा फर कम ना हो सफ़ाई से हर एक चीज़ को किया जाता है इसमें घर द्वार सब कुछ मतलब साफ़ मतलब इतना सफ़ाई की जाती है कि मतलब कोई मतलब छत्त मैया के लिए कोई दिक़्क़त ना हो और हम लोग के लिए भी मतलब उन पर उनकी कृपा बनी रहे हम लोग जो है शाम को उनके लिए तैयारियाँ सारे सारे हर एक क़िस्म के फल लाते हैं मार्केट से उनके लिए और जो है कि गन्ना है वह भी लाते हैं खेतों में से ले कर जाते हैं और छत्त मैया को घाट पर जाते हैं उनकी विधि बनती है और विधि पर हम लोग पूजा करते हैं और जो है पानी में औरतें हैं जो वहाँ उसमें खड़ी होती हैं खड़ी हो कर गाना बजाना यह सब मतलब घाट पर मतलब हम लोग गाते हैं छत्त मैया के गीत और जो है फिर इसके बाद जब सूरज भगवान मतलब डूब जाते हैं उसमें अरक दिया जाता है और सभी लोग परिवार के लोग मतलब वह जो है अरक देते हैं फिर इसके बाद वहाँ से आते हैं आते हैं और रात भर मतलब गाना बजाना होता है गाना बजाना होने के बाद फिर इसके बाद भोर में चार बजे हम लोग फिर उठ कर नहा धो कर फिर छत्त मैया के घाट पर जाते हैं वहाँ पर मतलब उनके दीया बाती सब जलाते हैं और रात भर औरतें मतलब पानी में बिना बिना खाए पीए नीराजल पानी में खड़ी रहती हैं उसके बाद फिर सूर्योदय होने के बाद सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तब फिर मतलब वह वह जो है कि अरक दिया जाता है और वह फिर वहाँ से हम लोग आते हैं मतलब अपने घर पर फिनरजो है औरतें औरतें फिर अपना क्या करती हैं व्रत को जो हाि पानी इनके प्रसाद से मतलब व्रत को तोड़ती हैं